हमर गाँके परसिद्ध पाबनि छी दुर्गापूजा ओ पूजामे दसो दिन हमसभ उपास करै छी नियमसँ कलश स्थापना होइ छै पूजा पाठ होइ छै सभगोटा तारास्थान जाय छै पूजा करय लेल तारा माइके पूजा करय छै भोग लागय छै बलि परदान होइ छै पारा पड़य छै तऽ खोइँछ भरल जाइ छै सबगोटा भगवतीसँ दसमीके जतरा होइ छै जाइ छै सब दर्शन करैलए भगवतीसँ सब अशीर्वाद लै छै आओर हमरा गामके पाबनि छठि होइए दीपावली होइए छठिमे हमसब घाटपर जाइ छी घाटपर जा कऽ पूजा करै छी अर्घ्य दै छी डालीसब लऽ कऽ जाइ छी सबगोटा बहुत नीक छठि पाबनि छै हमरा गाँवके बहुत नीक होइत अछि हमसब पोखरिपर जाइ छिए बहुत नीक छै छठि पाबनि